حیدرآباد ضلعے میں اہم تفریحات سرگرمیاں یہ ہے کہ چارمینار گولگنڈا فورٹ مکہ مسجد اور خدا پارک اور اویسی گراؤنڈ بہت سارے ہیں یہاں پر اور یہاں ہم سب پریوار جاتے ہیں اور جے سنسی پارکس سے کئی جگہ مفت میں داخل ہو سکتے ہیں کئی جگہ پیسے دینے پڑتے ہیں اور ہم سب پریوار کے ساتھ جاتے ہیں اور سب بڑھتے ہیں اور سب کے بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے بہت ساری جگہ ہیں اچھی جگہ ہے اور ہم سب جاتے ہیں